किसानों की आत्महत्या से बचने के लिए कुछ हेल्पलाइन है उनमें से एक है एक पाँच पाँच दो छः एक और दूसरी है शून्य एक दो शून्य छः शून्य दो पाँच एक शून्य नौ और हमारे क्षेत्र में एक परामर्श केंद्र भी है किसानों के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं किसान वहाँ पर जाते हैं अपनी समस्याएँ बताते हैं और उन्हें उसका एकदम सटीक उत्तर भी मिल जाता है और वे जब वहाँ से आते हैं तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी सारी परेशानियों का वहाँ पर परामर्श दिया जाता है किसानों के परिवार के लिए यह मुश्किल समय होता है जब किसान आत्महत्या कर लेते हैं या फिर वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं परन्तु किसानों को ऐसा नही करना चाहिए पर कभी कभी वे हालात से मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कभी उनकी फ़सल खराब हो जाती है कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो इसकी वजह से वह आत्महत्या करने की कोशिश कर लेते हैं